हमरा गाँवमे सांस्कृतिक आओर धार्मिक स्थान काफी छै आओर सांस्कृतिक आओर धार्मिक स्थानके अपन अपन महत्त्व छै मिथिलामे अहाँके बता दी जे हमरा सबके जहाँ रहै छियै मुजफ्फरपुर तऽ मुजफ्फरपुरमे जे छै से विभिन्न स्थान छै बाबा गरीब स्थान छै आओर ओकर बाद जे छै से हमसब जे गाँव मे रहै छियै जजुआर जहाँ ई कार्यक्रम चलि रहल छै तऽ ओइठम जे छै से बाबा डिहबारके बहुत बड़का स्थान छनि आओर बाबा डिहबारके स्थानपर जे छै से नियमित लोक सब अबैत रहै छथिन आओर बाबा डिहबारके आशीर्वाद प्राप्त करै छथिन ओतऽ जे छै से प्रतिदिन भक्त सब जे छै से अपना अपना मुराद लऽ कऽ पहुँचै छथिन आओर जेनाकि ओही स्थलपर जे छै से मातारानीके मन्दिर छनि दुर्गा जीके ओहिठाम रामलला बिराजमान छथि महादेव जी छथि यानी हर देवी देवताके मन्दिर ओइठम बिराजमान छै तऽ ओहि स्थानपर गेलासँ जे छै से मनके शान्ति मिलै छै संस्कारमे बदलाव होइ छै आओर धर्मके प्रति जे छै से लोक जागरूक होइ छथिन आओर विभिन्न स्थानपर छोटा मोटा बड़का बड़का मन्दिर सब जरुरे रहै छै ओइमे जे छै से रोजाना लोक जाइ छथिन पूजा करै छथिन पाठ करै छथिन नित्य करै छथिन भजन गबै छथिन और लोग जे छथिन से अपन अपन विचारो दै छथिन जे केना कऽ मतलब अइ मन्दिरके बिस्तार हुअके चाही धर्मके विस्तार हुअके चाही तऽ लोक सब अबै छथिन आओर आस्था जुड़ल छै हुनका सबके ओना जे छै से मुजफ्फरपुर धार्मिक स्थलमे मन्दिरके आलावा एतऽ मस्जिद सेहो छै चर्च छै हर धर्म के पूजऽ वला लोक सब रहै छथिन और हमसब जे छै से हर समय मऽ जे पर्ब त्यौहार होय छै तऽ हमसब आपस मिलि जुलि कऽ ई पर्ब त्यौहार के मनबै छियै भाइचारा सऽ और हमरे सबके इमहर जे छथिन से माता कालीके भव्य मन्दिर बनल छै हुनकर स्थापना भेलैय आओर स्थापना भेलाकऽ बाद नियमित ओइमे आरती पूजा पाठ होइ छै सब भगबती के कृपा छै और धर्म के नाम पर जे छै से लोग अबै छथिन